اور جو ڈومیسٹکس اینملس ہے یعنی جو گھر گھریلو اینملس ہے ان کے بہت سارے ایسے مطلب جو ڈیسینٹری ہے یعنی گوبر وغیرہ ہے اس سے ہم بہت لوگ بہت جو ہے فائدہ بھی لیتے ہیں ان کا جو ہے کھاد پدارتھ کے لیے بھی کام آتا ہے کام مطلب استعمال میں لایا جاتا ہے اس کا کھاد بھی بنتا ہے اور جلاون کے لیے لوگ آج کل تو مطلب جو ہے کہ چلیے گیس وغیرہ کا مطلب ہے مطلب سویدھا اس سے پہلے تو لوگوں زیادہ تر پہلے زمانے کے لوگ یہی اپلا سے ہی یہی گوئٹھے سے ہی اپنا کھانا جو ہے وہ میکنگ کرتے تھے بناتے وغیرہ تھے اور اسی لیے جانور سے بہت سارے فائدے بھی ہیں تو جانور کا جو مطلب گوبر ہے اس کو گوبر ہی کہا جاتا ہے اب اس شبد کے بارے میں تو اور مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے مطلب گوبر ہی سمجھتے ہیں یہاں بہار میں تو اس کو گوبر ہی کہا جاتا ہے اور گوبر سے بہت سارے ایسے استعمال ہیں جوکہ جلاون کے لیے یا پھر ان کو کھاد پدارتھ کے لیے گھر میں بہت سارے ایسے پھر لوگوں کو مطلب اپنا ماننا ہوتا ہے کہ ہم کو گھر میں مطلب صفائی کرنے کے لیے بھی وہ لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں تو گوبر سے بہت فائدے بھی ہیں اور جانور سے بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو کچھ ایسے اینملس ہیں جو ڈومیسٹک اینمل ہیں اس سے کچھ ایسے بینیفٹ ہیں ہر اینملس کا تو مطلب نہیں ہے ایسے ڈومیسٹک میں بھی بہت سارے اینیمل ہیں جیسے کہ اسکورلس اینمل ہے تو اس کا کچھ بھی مطلب بینیفٹ نہیں ہے تو کچھ ہے کامن ہے دو چار ایسے اینملس ہیں جو اس کا ہم جو گوبر کا مطلب استعمال کر کے ہم بہت سارے فائدے اپنے اندر مطلب اٹھا سکتے ہیں اور اس سے لے سکتے ہیں تو یہ اینمل میں ہے تو اینمل جو ہے بھینس سے بھی ہے اس سے دودھ بھی مطلب آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسا دیکھ لیجیے اپنا جو اینملس سے اپنی زندگی گزارہ کر لیتے ہیں اس کا مطلب دودھ بیچ کر کے کبھی جلاون بیچ کر کے جلاون کو بھی کبھی بیچا جاتا ہے دودھ بھی بیچا جاتا ہے کبھی ہوا اگر اس کا جنریسن بڑھا تو اس کے مطلب جو ہے جنریسن سے بھی اس سے بھی بینیفٹ لیتے ہیں وہ گوڈس میں ہوں یا بھینس میں ہوں یا گائے میں ہوں تو کچھ کسان کو اس سے بہت سارے بینیفٹ ہیں بہت سارے لابھ